दादा तव्हांखां असां अॻ में गाॾी बुक कराई हुई तव्हां गाॾी त मोकिली उन जो ड्राइवर या गाॾी साफ़ सुथिरा न हुआ ऐं पेट्रोल बि न भरायो हुयूं बरोबर त उते बि असांखे ॾाढी वॾी कतार में बिहणो पियो